असांजे राज्स्थान में मुख्य सुविधाऊं इहे आहिनि त पंजटीह ज़िला हॉस्पिटल सोरहं सब डिवीजनल हॉस्पिटल शहरु डिस्पेंसिरी सौ पंजानवे आहिनि तंहिंखां पोइ डिलेविरी वारी माइयुनि लाइ बि ॾाढी सुठी शेवा कढी अथनि जंहिंमें टे महीने खां वठी करे हुननि जूं दवाऊं उन्हनि खे ताक़त जूं सुयूं ऐं हुननि जो ध्यानु रखण बि शामिलु आहे जंहिंमें धीउ ॼमे त पंजाहु हज़ार जो बीमो हुननि जी पढ़ाई इहे बि शामिल आहे ऐं पुट ॼमे त हुननि खे चोॾहं सौ रुपिए जी राशी बि प्रधान कयनि पिया तंहिंमें ब्लड बैंक जी बि ॾाढी सुठी सुविधा निकारी अथनि असांजे राजस्थान में ॾाढी मतिलबु केदर माण्हू धान करे त उअ बि ब्लड बैंक वारा असांखे ॾाढी सहिमत ॾियनि था केरु माण्हू भर्ती हुजे त उन खे खून जी कमी अचे थी त बि ब्लड बैंक मां असां नि हुननि खां वठी सघूं था कहिड़ो बि ग्रूप छो न हुजे असां हुननि खां हर बोतल ख़ून जी वठी सघूं था असांजे समूदाय में ॾाढो सुठी के स्वास्थ केंद्र सेवा ॾाढी सुठी कढी अथनि